नमस्ते हाँ जी मेरी ऐप में ऐप की वॉलेट में पैसे थे तो मैंने उससे भुगतान किया था तो मुझे अभी वो धन वापस चाहिए हाँ जी नहीं मुझे उस पर विश्वास नहीं है तो मुझे आप वो धन वापसी उसी खाते में कर दीजिए या ऐप या फिर मैं ने फ़ोनपे से किए थे तो उसी पर आप मुझे वापस भेज दीजिए हाँ जी कितने समय में हो जाएगा ठीक है